हाँ

हम सब बनवा हमारे यहाँ सब समान मिल जाएगा आ बजट बजट जैसे चेयर बनवानी हुई उसका अलग है चौकी बनवाना है उसका अलग है मेज़ स्टूल बनवाना है उसका अलग है सबका दाम अलग अलग है

पैसा तो लग जाएगा हज़ार पाँच हज़ार पाँच सौ रुपये लगेगा ही शीशम शीशम की लकड़ी हो मज़बूत हो वैसे आम का भी बनता है शीशम का भी बनता है बबूल का भी बनता है जी नहीं सबसे मज़बूत लकड़ी जिस का कहेंगी जिस लकड़ी का कहेंगी आम की कहेंगी आम का बन जाएगा शीशम की कहेंगी शीशम बन जाएगा बबूल कहेंगी शीशम का लगभग पाँच छः पाँच हज़ार लग जाएगा आम का आम का तीन में हो जाएगा

इसमें भी लग जाएगा हाँ पाँच छः सौ रुपये लग ही जाएंगे अगर हल्का बनवाना है तो गूलर की लकड़ी की बनवाओ मज़बूत बनवाना है शीशम की लकड़ी बनवाओ शीशम बबूल हाँ हमारे यहाँ सब लकड़ियों सब लकड़ियों की बन जाती है सब लकड़ियों की बन जाएंगी

नहीं लकड़ी से कहें लकड़ी से ही बन जाएगा उसमें कांटे लगेंगे हाँ और जो है यह जब बनेगा तो इसमें सब सामान लगेगा ही कांटे लगेंगे रंगा जाएगा फिर रंगाई पुताई होगी तभी तो आपको देंगे